بہت سے قانون بنائے جاتے ہیں کھیل کود کرنے کے لیے جن کا پالن کرنا فالو کرنا اتباع کرنا ہر کھلاڑی کے لیے ضروری ہوتا ہے اگر کوئی کھلاڑی ان پا اصولوں کے خلاف کرتا ہے تو اول اول اس کو وارننگ دی جاتی ہے پھر بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس کو میچ سے بیٹھا دیا جاتا ہے اور کبھی کبھار تو اس کے خلاف ایک لمبا چارج بھی لگا دیا جاتا ہے اور کبھی کبھار اس کو میچ سے بین کر دیا جاتا ہے کہ آپ اتنے میچوں کے لیے بین نہیں کر آپ میچ نہیں کھیل سکتے ہیں کیوں کہ آپ نے اس کے رول کی خلاف ورزی کی ہے اس قاعدے کی خلاف ورزی کی ہے ضروری ہے اس وقت کیوں کہ میچ میں اگر ایسا نہ ہو یہ نظام نہ رکھا جائے تو ہر کوئی غنڈہ گردی پہ اتر آئے گا اور اپنی اپنی چلائے گا بے ایمانی ہوگی اور لوگ کھیل نیست و نابود ہو جائیں گے اور لوگ تو امن و سکون کی طرف نہیں پہنچ پائیں گے اور خیر جو بھی اب امن و امان کے ساتھ اختتام تک نہیں پہنچ پائے گا اسی لیے یہ سب قانون ضروری بنائے گئے ہیں